जय झूलेलाल वीह साल अॻ में मां फ्रिज वरिती हुई ऐं जंहिंजो कलर साओ आहे ऐं मूंखे साओ कलर ॾाढो वणंदो आहे मां हुन खे चङी तरह मतिलबु एॾो मस्तु रखियो आहे न हुन फ्रिज खे मूंखे हो फ्रिज ॾाढी वणंदी आहे छो जो हिकु त हुन खे वीह साल थी विया आहिनि ऐं तंहिंखां सवाइ उन उन फ्रिज में शयूं एॾियूं सुठियूं पयूं हूंदियूं आहिनि जीअं फल मिठाई जामु मस्तु नमूने पई हूंदियूं आहिनि ऐं आइस्क्रीम बि हिकदमि पकी मस्तु पई हूंदी आहे कोई बि महिमानु अचे फटाफटि सां हुननि खे लस्सी ॾे या कुझु बि ॾे त हिकदमि मस्तु ताज़ी पई हूंदी आहे ऐं फ्रिज मां न पाणी वहंदो आहे न काई माना मतिलबु प्रॉब्लम ईंदो आहे मां उहो ॾिसंदी आहियां ॿाहिरिनि जे माण्हुनि जूं फ्रिजियूं ॿी ॿी साले में ख़राबु थी वेंदियूं आहिनि त मुंहिंजी फ्रिज वीह सालनि खां हले थी मस्तु हिकदमि छाकाणि त मां हुन जी जामु सुठे नमूने साफ़ु सफ़ाई बि कंदी रहंदी आहियां विच विच में ऐं विच विच में सर्विस बि करा कराईंदी रहंदी आहियां भई हिकदमि सेफ रहे जीअं मशी मशीन तंहिंखा सवाइ आइस्क्रीम बि पकी पई हूंदी आहे ऐं ॿारनि जा ॿार बि मुंहिंजा यूस था करनि त मूंखे हमेशह ईअं लॻंदो आहे की हेॾा साल थी विया आहिनि हे फ्रिज मुंहिंजो साथ ॾे थी पई त ख़ुशी थींदी आहे मूंखे जामु भई हेॾी सुठी शइ मूंखे मिली आहे ऐं तंहिंखा खीर खीर बि हिकदमि ॿ टे ॿ टे ॾींहं हलंदो आहे जंहिंजो हिकदमि माना ताज़ो पियो हूंदो आहे खीर बि ऐं तंहिंखा सवाइ ॿियूं बि एॾियूं जामु शयूं आहिनि जेके माना मतिलबु साफ़ु सुथरियूं ऐं हिकदमि सेफ पयूं हूंदियूं आहिनि खाधो खाधो पीतो हिकदमि माना एॾे सुठे नमूने पियो हूंदो आहे जंहिं मां सुबुह जो खाईंदी आहियां हिकु साथ ठाहींदी आहियां रखंदी आहियां वरी राति जो खाईंदी आहियां त ताज़ो ई पियो हूंदो आहे हिकदमि ईअं जामु मुंहिंजी सुठी फ्रिज आहे जय झूलेलाल